पानि एहि तरफ करै के लेल ओ सीधा पाँव मे गिरतै तऽ अपने सुधार हो जेतै आओर अथी करै के लेल जे है तैराक करै के लेल हमेशा हाथ पाँव फ्री चाही आ आओर जे टेढा करै के लेल ओकरा आगे चलके दिक्कत होतै